कझु जिले में रहण लाइ स्थान जेके आहिनि घर में रहण लाइ हा हे उहे अलॻि अलॻि जॻहियूं आहिनि अलॻि अलॻि हिक रूम जी जॻह आहे ॿिनि रूमनि जी जॻह आहे पंज रूमनि जी जॻह आहे ऐं लॻभॻि सभु हिक ग ग ग ग्राउंड फ़्लोर ते ई आहिनि ॾाढी बिल्डिंगूं न आहिनि हिते जेके फ़्लेट हुजनि हूअ इनजे करे ऐं सभिनी जी कीमत न अठ हज़ार खां शुरू थींदी आहे अठ हज़ार ॾह हज़ार पंद्रहं हज़ार पंजवीह हज़ार बंगलो वठो त पंजवीह हज़ार ब ऐं फ़्लेट हिते एॾा न आहिनि इन करे फ़्लेटन जो कुझु आइडिया न आहे बाक़ी मकान आहिनि रहण लाइ घर आहिनि रहण लाइ हिक रूम जा घर आहिनि हिक रूम रंधिणो कुझु हिक र रंधिणो स्नानु पाणी जी कोठी ॿ रूम आहिनि टे रूम आहिनि पंज रूम आहिनि ऐं बंगलो बि आहे बाक़ी हिन किरायो त अठ हज़ार खां ॻणे वठो अठ हज़ार ॾह हज़ार ॿारहं पंद्रहं ऐं बंगलो हुजे त पंजवीह हज़ार बी ऐं बाक़ी त शहेर नंढो आहे त हिन हिसाब सां नंढा नंढा को कालॉनी ठहियल आहिनि कालॉनी चओ जेके बि चओ ऐं गेस्ट हाउस आहिनि उन ॾ ॾींहनि ते हूंदा आहिनि हीअ त महीना जो भाड़ो हूंदो ऐं गेस्ट हाउस में जेतिरा ॾींह हफ़्तो रहो सत ॾींह रहो त पंज सौ हज़ार ॿ हज़ार उन हिसाब सां गेस्ट जो भाड़ो हूंदो आहे